ہمارے یہاں گھروں میں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عام طور پہ بچوں کو پہلے سال کے دوران بہت سارے مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے جیسے کہ بچے کو جب گھر پر لایا جاتا ہے تو ان کا منڈن کروایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے ان کی ان کے لیے چھٹی کروائی جاتی ہے اور اس دن عام طور پر اکثر گھروں میں اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور اکثر لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو عقیقہ وغیرہ کروایا جاتا ہے جو لوگ مالی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا پیمانے پر اپنے بچے کی ولادت کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور بھی دیگر مختلف رسمیں ہیں جوکہ دوسرے معاشرے میں بہت مشہور مشہور ہیں ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں پر کام کیا جاتا ہے اور اس طرح کی مختلف رسومات ادا کی جاتی ہیں ادا کی جاتی ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہے اور ہمارے گھروں میں بھی تقریباً ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں جب ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح اس طرح کی رسومات کی جاتی ہیں